असां असांजी फ़सलु असां असांजी फ़सलु ऐं जेको अनाजु थींदो आहे असां वटि हू विकिणण लाइ पहिरीं हुन खे सॼे अनाज जी सुठी तरह साफ़ु सफ़ाई कंदा आहियूं हुन खे सुठी तरह छाणे किचिरो विचरो कढी व्यवस्थित सुठी सफ़ाई करे हुननि खे कटनि में सुठी तरह पैक करे हुननि जो वज़नु करे सुठी तरह पैकिंग वैकिंग सुठी करे ऐं असांजे हिते जा जेके बि सभई खेड़ू अथनि हू सभई गॾु थी पंहिंजो मालु विकिणण लाइ ॿाहिरि ॿिए हंधु खणी वेंदा आहियूं हुते जेके असांजे हिते वॾी मार्केट लॻंदी आहे बाज़ारु लॻंदी आहे हुते असां असांजो मालु विकिणण लाइ खणी वेंदा आहियूं त हुते असांखे असांजे माल जा विकिणण लाइ अलॻि अलॻि ऑप्शन मिलंदा आहिनि ऐं असांजे माल जा असांखे सुठा पैसा मिलंदा आहिनि हुते सरकार जा माण्हू दलाल ऐं ॿिया जेके दुकानदार आहिनि उहे विकिणनि असांजो मालु वठण लाइ ईंदा आहिनि तॾहिं असां असांजो मालु असांजे हिते जेकी वॾी सुठी बज़ारु लॻंदी आहे शइ हुते असांजो मालु विकिणण लाइ खणी वेंदा आहियूं हुते असांखे असांजे माल जा सुठा पैसा मिलंदा आहिनि असां असांजो मालु विकिणण लाइ सरकार खे जे माण्हू खे ॾियणु पसंदि कंदा आहियूं पर सरकार जा माण्हू जेके आहिनि हू माल सस्ते अघ में वठणु पसंदि कंदा आहिनि त जेके बि सरकार जा माण्हू आहिनि या दलाल आहिनि या डाइरेक्ट दुकानदार वापारी आहिनि टिन्हनि मां जेको असांखे असांजे माल जा सुठा पैसा ॾे असां हुननि खे पंहिंजो मालु विकिणंदा आहियूं असां सरकार जे नियम सां हली करे सरकार जे माण्हू खे विकिणण जो वधीक पसंदि कंदा आहियूं पर सरकार जा माण्हू असांखे मालु घटि अघ में असांजो मालु वठणु चाहींदा आहिनि तॾहिं असांखे घटि पैसा बचंदा आहिनि या नुक़सानु थींदो आहे तॾहिं पोइ असां असांजो मालु दलाल थिया या ॿिया दुकानदार वापारी थिया हुननि खे मालु विकिणंदा आहियूं हू टिन्हनि टिन्हनि मां जेको बि केॾी महिल असांखे पैसनि जी सख़्त ज़रूरत आहे त भले घटि पैसा ॾिए थो पर जल्दी पैसा रोकड़ी पैमेंट ॾिए थो त असां असांजो मालु हुननि खे बि विकिणे छ्ॾींदा आहियूं असांजे हिते हराजी लॻंदी आहे माना हर को पंहिंजे माल जी वठण वारा ॿोली ल विकिणण वारा बि हुते ईंदा आहिनि ऐं वठण वारा बि हुते ईंदा आहिनि पोइ असांजे माल जी हुते ॿोली लॻंदी आहे जेको बि असांजे माल जी वधीक ॿोली लॻाईंदो आहे माना जेको असांखे असांजी माल जा वधीक क़ीमत वधीक पैसा ॾिए थो असां हुन वापारी खे दलाल खे या सरकार जे माण्हू खे जंहिं बि असांजे माल जी वधीक ॿोली लॻाई अथई वधीक क़ीमत ॾिए थो असां हुन खे असांजो मालु विकिणंदा आहियूं हराजी लॻंदी आहे हुन में के असांजे माल जी क़ीमत लॻाईंदा आहिनि के सौ चयईं के ॾेढि सौ के ॿ सौ के पंज सौ माना हिकु सपोज़ हियो उदाहरण आहे जेको असांजे माल जी वधीक में वधीक क़ीमत लॻाए थो असां पंहिंजो मालु हुन खे विकिणंदा आहियूं त असांखे ॿ पैसनि जो फ़ाइदो थींदो आहे असां सरकार जे नियम सां हली करे सरकार खे ॾियणु मालु वधीक पसंदि कंदा आहियूं पर असांखे जितां वधीक पैसा मिलनि सुठो मुनाफ़ो थिए हुन खे दलाल खे या डाइरेक्ट दुकानदार वापारी खे पंहिंजो मालु विकिणंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजा ॿ पैसा बचाए सघंदा आहियूं हरि ओम